ट्रेडीशनल मिडियम्सान म्हाका ऑयल पेंटिंगान वॉटर कलरान सोदांच म्हाका आवड आहा ड्रॉ कोरपाची आनी फेब्रीक पेंटिंगान पासून एशें कोन्न व्हायट क्लोथाचेर म्हाका ड्रॉ करपा पासून लायक तेशे को हांयें ड्रॉ कोन्न पासून हांयें स्टीच कोरून घायल्याय ते आनी जॅकेटींचे बी एशें कोन्न ड्रॉ कोन्न आनी पेंटींग बी कोन्न एशें कोन्न एनिमे कॅरॅक्टर बी एशें कोन्न ड्रॉ केल्याय तेजेर आनी म्हाका लायक तें तेशें कोन्न कोरपाचें म्हाका धांकटे आसतनाच्यान लायक आनी आजू पासून म्हाका लायक तितूतले आनी तेका लागोनूच हांयें तें स्टिचिंगा हितून म्हाका इंनट्रेस्ट येयलो आहा तेजेरूय हांव ड्रेसिसा पासून हांयें तेशें कोन्न पेंटींग कोतता न्हू म्हाका इस्कोला पासून ड्रेसाचेरूय एशें कोन्न पेंटींग मागी तें म्हुगे कितें ते टॅक्चर पेंटिंगा हितून एशें कोन्न टॅक्चर्स बीन आसताय सो तेजेर हांयें वर्क केलो आहा जायतें आनी आनी म्हाका तें डिजीटल आर्ट बीन एशे को लायक ना मोबायलाचे बी कोरपा किद्या तेजें सारकें एशें कोन्न आपणें इमोशन एशें घालून एशें कोन्न जायना सो हांव हेजेरू प्रिफर कोरता वॉटर कलरान किद्या ती इमोशन घालन हांव म्हुगे ड्रॉयींग बीन कोत्ता लायक एशें कोन्न पेंटींग बीन